बर'नि धोरोमा गासै ब्रह्म धोरोम दं बाथौ दं आरो बर'फ्रा ख्रिस्टानखौबो माबायो फालियो बाथौ ओमफ्राय ब्रह्म बेनिफ्रायथ' आरो मा दङ बेखिनियानो गाहाइ आरोकि आरो फोरबोआ बर'फोरनियाव फोरबोखौ बैसागु फालियो खाथि बिहु फालियो ओमफ्राय मागो बिहु फालियो बेखिनियानो आरो बेनिफ्राय जों जोंनि न'खरावथ' जोंनिया धोरोमा माबायानो बाथौआनो बाथौ धोरोमखौ लानानै बिरात बाथौ बाथौआनोखि आरो बाथौ माने रुफामनि आरो जोंहा जोंहा रुफामनि फालियो ओमफ्राय बेखौ फालिनानै जोंनि न'खराव गोदोनिफ्रायनो जोंहा अनेक बिफद गिदिर गिदिर बिफद जाबोदोंमोन आरोखि ओमफ्राय बेखौ लानानै जोंहा गोबां माबा मोन्दों

सान्थियाव फैदों आरोकि बे धोरोमखौ लानानै जोङो गोबां खैफोदनिफ्राय बासायबोदों जेनेबा जोंहा सासे जोंहानि आनै दंमोन आरोकि बे आनैआ एकदमबारे माथाय बिरात गिदिर माबा जादोंमोन आरोकि मा होनो उदै गिदिर देरदोंमोन बे उदै गिदिर देरनायावहाय जा माबायाव लांदोंमोन आरोकि मेडिकेलाव जि एम सि मिडिकेलाव लांदोंमोन दा बेयाव लांनानै उदैखौ उदैनि दैखौ दिहुनबाय आरोकि दिहुननानै बे सेमनानै फैबाय सेमना फैनानै बेनिफ्राय न'आव लाबोफिनबाय मास मोनसे दोननानै आरोखि जि एम सि याव दोननानै न'आव लाबोफिननानै दाना उदैयाव देरफिनबाय आरो बिरात गिदिरनो बेनिफ्राय देरफिननायाव ओमफ्राय मा खालामगोन मा मागोन बिदिनो सोरबा सोरबा होनो अजा बेजाया खालामदों मादों बिदि होननानै बुङो आरो ओमफ्राय नंगौना नङा जोंबो मिथिया बिदि आरोखि ओमफ्राय जोंहा आदा दङ आरो बे आदाया ओमफ्राय बे रुफामनियाव थांदों आरो होनबा रुफामनिया गुरुआ बिरात माबा गोदान आरोखि ओंखार गोदान बेयाव थांनानै दै सान्थि लाना फैयो ओमफ्राय दै सान्थि लाना फैनाय बे दै सान्थिखौ दौनानैनो हारसिङै सेमलांफिन्दों आरो उदैया बिदि बिदि जोङो धोरोमखौ लानानै रैखा मोन्दों आरोकि बेनिखायनो जोङो फोथायो आरो रुफामनिखौ ओमफ्राय बिदिनो फिसा फिसौ फिसा फिसौ माबा माबि बिदि खैबाथा दं आरो जोंहा जों बेखौ लानानै रैखा मोन्दों आरो जेनेबा बाबुआ जोंहा फंबायनि फिसाज्ला दं आरोखि बाबु उन्दै पास बोसोर बा दा पास बोसोर जाबाय बिनि सिगां ओरैनो आरो फिसा फिसौ माबा माबि दङ ओमफ्राय बाबुआ गाबबाबो जोंहा बे धोरोमनि माबाजोंनो जों बाबुनि गाबनाय मानायफोरखौ गैया खालामनो हायो आरोकि बिदि